बिहारके स्वास्थ्य व्यवस्था जे यऽ हमरा नजरिमे नहि ठीक यऽ एक दूटा हॉस्पिटल छोड़िके आन जगहपर भेड़िया धसानवला बात छै एहिठाम सुपौले सबमे हॉस्पिटल यऽ मरीज सब नीचामे पड़ल रहैए मरीज सबके देखैके लिए डॉक्टर बढ़िआँ नहि छै एक रति केओ ऐक्सिडेण्ट करै छै तऽ ओकरा रेफर कए दैत छै पटना धरान फलाँ जगह चिलाँ जगह दिल्ली ई स्वास्थ्य सेवाके लिए नीक नहि छै एहि दुआरे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जे छै बिहारके हमरा नजरिमे ठीक नहि यऽ एतय आन जगह एकर तुलनामे बहुत नीक व्यवस्था छै दोसर देशमे स्वास्थ्य सेवा हॉस्पिटल सब चमचम करैत रहै छै एहिठाम हॉस्पिटलो गन्दे रहै छै ओहिठाम बीमारी की ठीक हेतै डॉक्टर बढ़िआँ नहि रहै छै जाँच बढ़िआँ नहि होइ छै आन जगह जाँच बढ़िआँ होइ छै इलाज बढ़िआँ होइ छै एहिठाम सुपौल सबमे जाँच सही रूपके नहि होइत छै तैं दुआरे लोक देशके कोनो दोसर कोनामे इलाज करबै लए जाइ छै कते आदमी तऽ विदेशो जाइ छथि